मेरा नांऽ ज्योती ऐ में सलाई करनी आं सलाई करनें गी स्हानू केह्ड़े केह्ड़ा समान जरूरी चाही दा होंदा जियां मशीन होई गेई मशीन दी सूई होई गेई और धागे होईये नलकी बगैरा कैंची होई ऐँची टेप बगैरा ते उंदे बिच्च सूट सीनें बास्तै अलग अलग कल्लर नलकियां लैनियां चाही दियां बड्डा गै आंदा ऐ पर ओह्दे बिच्च केंई ऐसी बी होंदे कि उंदे बिच्च नेंई बी कल्लर होंदा ओह्कड़ा ते स्हानू अलग लैनां पौंदा नलकी स्हानू अलग नुआनी पौंदी ऐ ते इस्सै गल्लां स्हानू एह् समान जरूरी चैाही दा होंदाा ऐ ते केंई बारी होंदा कि सूई टुट्टी बी जंदी मशीन दी ते स्हानू होर नमीं नुआनी पौंदी ते कपड़े सीनां इस ठीक ऐ घर बैठे दा कम्म ऐ बाह्र नी जाना कोई कुश नी ते कपड़े सियो घर बैठियै अगर आंदी जाच ते नेंई आंदी ते सिक्खनी चाही दी स्हानू होर केह् होंदा ऐ इयै मशीनें दा समान कुजदै खराब होआ जदी कुदै किश होआ दा ठीक कराओ किश कराओ उसी तेल देओ मशीन गी तेल देनें गी कुपी चाही दी होंदी ऐ जेह्ड़ी तेल भरोए दा मिलदा ऐ बज़ार दा ते ओह् स्हानू तेल देईयै धुप्पै रक्खनीं पौंदी मशीन क्योंकि मशीन गी धुकप्प थोह्ड़ी लग्गी जा ते मशीन थोह्ड़ी हौली होई जंदी नेंई ते मशीन भारी चलदी जे नेंई धुप्प लोआनी होऐ ते हत्थ कन्नैं बी चलनें आह्ली होंदी केंई बिजली आह्ली होंदी कोई पैरें कन्नै चलाने आह्ली होंदी ते इयां अलग अलग किस्में दियां अपनी मर्जी ऐ पर में जादा हत्थ आह्ली गै चलानी आं क्योंकि बैठियै सीना ठीक ऐ इद्धर करी लैओ मशीन ते जेह्ड़ी पैरें आह्ली होंदी ऐ तां उसी इक्कै थाह्रा रक्खो इध्दर उध्दर करी सकदे पर मंजे पर बैड पर नेईं रक्खी सकदे अस ते इस्सै गल्लां मिगी हत्थैं कन्नैं सीना जादै पसंद ऐ पैरें आह्ली मशीन कोला दा हत्थें आह्ली ठीक ऐ ते मशीन सारें कोल होनीं चाही दा सारें गी जाच औनी चाही दी कें बचैरे नेंई बी खऱीदी सकदे केह् करना इस्सै गल्लां हून स्कीम बी निकली दी ऐ मशीन लेई सकनें आं अस ते कपड़े सीनां सिक्खे दे हा अप्पैं सीयो वक्तै पर तुआढ़े बेटी ऐ उसी बी दस्सो कपड़े कियां सीने बच्चे गी बी दस्सो कड्ढना सखाओ उनेंगी दस्सो कि किन्नी सलवार रक्खनी ऐ किन्नी लैंथ रक्खनी ऐ ओह्दी किन्नी पोंचे दी चौड़ाई रक्खनी ऐ किन्नी कमीज किन्नी रक्खनी ओह्दी लंम्बाई किन्नी रक्खनी ऐ ओह्दी बाज़ू किन्नी रक्खनी ऐ तो इस कारन बच्चा सिक्खी जंदा ते बड्डें कोला दा जेह्ड़े बेटियां ओह् जल्दी सिखदियां क्योंकि बच्चें दा दमाक तेज़ होंदा ते ओह् कपड़े सीनां जल्दी सिक्की लैंदा ते सकानें चाही दे अपनी बेटियों गी बी जाच आई जंदी जादा नेंईआ अपना गै सीऽ लैंदे अज कल सलाई बड़ी ऐ पंज पंदज छे छे सो रपेआ इक सूट दी स्याई ऐ ते असेंगी सीनां सिक्खनां चाही दे कपड़े सीनां ऐआनें चाही दे सारें गी आनें चाही दे ते होर कपड़ें दे कन्नैं कन्नैं कढ़ाई बुनाई बी आनी चाही दी थोह्ड़ी बौह्त ते में करी लैन्नी आं कढ़ाई दी बी करी लैन्नी आं थोह्ड़ा कढ़ाई बिच्च बी कल्लर डार्क डार्क पसंद मीं जादा लाईट कल्लर होऐ ते ओह् कढ़ाई थोह्ड़ी इयां लब्भदी नी ऐ ते जे डार्क कल्लर होऐ ते कढ़ाई कीती दी इयां चिट्टा कोई होऐ ते चिट्टे कपड़े पर कढ़ाई कीती दी होऐ ते डार्क डार्क कढ़ाई शैल लगदी ते मिगी डार्क डार्क कल्लर पसंद नै ते मशीन दी हमेशा गै अपनी गी धुप्प लोआंदे रौह्नां चाही दा जेह्दे कन्नैं थोआड़ी ठीक रैंह्दी कन्नैं चलांदे रौह्नां बिच्चैं बारे अगर तुसैं नेंई सींदे होर कपड़े नेंई सीदें अपनें गै सींदे अपनें कदैं कदैं गै सीनें होंदे तां बी अपनी मशीन गी धुप्प लोआओ ओह्दी फिरकी गी दिक्खो फिरकी दी बी जरूरत होंदी ऐ स्हानू मशीन दी ते फिरकी चैक्क करो ओह्दे बिच्च धागा है नेंई ऐं नेंई ऐ धागा ते उसी भरो फिरकी गी ते धागा लाओ ते तुसें सूई बी नमियां लैनियां पौंदियां केंई बारी अस कपड़े सीनें आं ते सींदे सींदे सुई टुट्टी जंदी जां सुई टुट्टी जंदी ते जां टेढी होई जंदी मतलव कि सींदे सींदे कुश टेढा होई जंदा ते केंई बारी धागा साढ़े कोला दा नेईं परोन होंदा ओह्दे बिच्च ते फिर असैं सूई बी चेंज़ करनीं पौंदी नमीं ते केईं बारी मशीनां दी हत्थी जेही होंदी जेह्ड़ी उसी बी असें टुट्टी टट्टी जा ते ठीक करवानां पौंदा असैं बड़ी जरूरतां होंदियां मशीनां दा इक इक पुर्जा दिक्खनां पौंदा कि ठीक चला दा नेई चला दा नेंई ठीक ऐ ते उसी ठीक करवानां पौंदा कुश ऐसा होंदा ते कुश अस आपें बी करी लैन्नें आं जियां पेचकस कन्नैं करी लैन्नें आं नट नुट ढिल्ला होऐ तां तां अस उसी ठीक करी लैन्ने ते जे साढ़े कोला दा नेईं होऐ ते फिर असैं दकान पर लेना पौंदा ते ठीक करानां पौंदा ते इस्सै गल्लां सारें गी आनें चाही दे कपड़े ते कपड़ें जे कन्नैं कन्नैं होर बी कम्म करी लैनां चाही दा ते गवें दा बी करी लैओ ते कपड़ें दा बा करी लैओ घऱा दे बड़े कम्म होंदे अपनां थोह्ड़ा बौह्ता हत्थ पानां चाही दा तुहानू अगर आंदा ऐ ते तुस दुए गी बी दस्सी सकदे हो ते जे तुसेंगी नी आंदा होग ते तुसें दुए गी केह् दस्सनां ते इस्सै गल्लां थोह्ड़ा बौह्ता अपनां हत्थ पांदे रैह्नां ते सिक्खनं चाही दा सलाई सिक्खीं चाही दी ते साढ़े ते इत्थें सैंटर बी नी ऐ सलाई सिक्खनीं बी कुत्थें ऐ इत्थें सैंटर बी दूर नै ते चलो अज्ज कल यूटयूब पर बी दसदे नै यूटयूब पर ओह् इयां सियो ते मशीनें दा नेंई पता लगदा धागा परोनें दा नेंई पता लगदा फिरकी परोनें दा नेई पता लगदा ओह् बी ओह्दे बिच्च दसदे नै बीडियो बनाई दियां होंदियां नैं चाड़ी दियां होंदियां नै कियां असें फिर्की लगानी ऐ कियां असें सूई लगदा ऐ कियां असैं धागा मशीन च धागा कियां फिट्ट करनां ऐ सब कुश दस्से दा होंदा ते इयां गै अस दुए गी बी दस्सी सकनें आं नेईं आंदा होऐ तां ते मशीन दा समान बी सारा होनां चाही दा पेजकस होनां चाही दा फिर सूइयां बी होंनियां चाही दियां तरपाई आह्ली सूई बी होनीं चाही दी मशीन आह्ली बी होनीं चाही दी पेजकस सारा समान होनां चाही दा ऐंचीटेप बी होनां चाही दा ऐंची टेप कन्नैं असैं नाप बी लैनां होंदा ते ऐंची टेप नी होग ते अस नाप कियां लैग्गे ते कैंची नी होग ते अस सूटा दी कटाई कियां करगे ते मार्का बी चाही दा होंदा स्हानू मेरा आक्खनें दा मतलव कि सारा समान होनां चाही दा मशीन दा जेह्दे कन्नैं साह्नू जिसलै अस सूट कट्टचै जां सूट सीचै ते साह्नू मशीन दी कोई कोई कमी नी मशीन बिच्च सेही होई क् मशीन बिच्च जां कोई नच नी ऐं जां कोई पेजकस नी ऐ जां कोई ऐंची टेप नी ऐ जां कोई मतलव कि कैंची नी ऐ साढ़े कोल सूट कट्टनैं बास्ते जिसलै मशीन लैओ ते सारा समान दिक्खना चाही दा कि केह्ड़ी केह्ड़ी जरूरत ऐ ते केह्ड़ा केह्ड़ा असैं नमां लैना ऐ ते केह्ड़ा केह्ड़ा साढ़े कोल ऐ जेह्ड़ा ऐ ते ठीक ऐ जेह्ड़ा नेंी ऐ ते ओह् तुस खरीदी लैओ ते इस्सै कन्नैं टेल्लरा कोल आखनें दा मतलव कि सारा समान होनां चाही दा नलकिमयां बगैरा होनां चाही दा ते एस सीनें आं कपड़े ते चलो थोह्ड़े स्हानू आंदे ते कोई पुछदा ते अस दस्सनें बी हैं इयां नेंई ते इयां करो धागा इयां नेई ते इयां परोनां तुसें गल्त परोए दा जां कियां ऐं चलो दस्सनें कन्नैं अगले गी बी पता चला जंदा ते इस्सै गल्ला एह् समान बड़ा जरूरी ऐ मशीन दा